भोपाल में मौसम अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे कि गर्मियों में तापमान लगभग पैंतालीस डिग्री तक पहुंच जाता है बारिश भी जम कर होती है इतना कि सड़कें भर जाती है और हम कहें तो एम पी नगर ज़ोन पुरा भर जाता है क्योंकि वो निचला हिस्सा है थोड़ा सा और वो जो पुराना भोपाल है वहाँ भी कई बस्तियां ऐसी है जिन में पानी भर जाता है बारिश के दिनों में और ठंडियां भी बहुत कड़ाके की पड़ती हैं यहाँ पर पाँच डिग्री तक रात को तापमान जा सकता है ठंडियों में और बहुत ही अलग तरह का मौसम देखने मिला है इस साल जैसे कि हम देखें कि बारिश लगभग यहाँ पर पाँच महीने हुई है और जो ठंडियां है हम ठंडियों का इंतज़ार करते रह गए लेकिन गर्मियाँ जा ही नहीं रही थी तो ठंडियां कैसे आती यहाँ पर गर्मी लगभग अक्टूबर के अंत तक रही है बहुत ही कड़ी तेज़ धूप रही है और इस धूप में लोग कई लोग बहुत बीमार भी हुए हैं और जैसे ही ठंडी अक्टूबर के अंत में आई तो उसके कारण कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया जैसे कि डेंगू मलेरिया और डेंगू फ़ीवर का इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ा है मच्छर जनित बीमारियाँ बहुत फैल रही है कई लोग इस कारण बीमार हो रहे हैं बदलते मौसम के कारण तो ये आस मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाला मामला है और भारत में रहने का यही एक सुन्दर उदाहरण है कि हम को यहाँ पर कई तरह के मौसम देखने मिल जाते हैं यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है बरसात भी आती है ठंडीयां भी आती हैं ऋतु वसंत ऋतु आती है पतझड़ का मौसम आता है यहाँ हर चीज़ हम को देखने को मिल जाती है